भारत जे हइ विश्वके सभसँ बड़ा लोकतन्त्र है यहाँ यहाँ लोकतांत्रिक सरकार हइ यहाँ जे हइ केन्द्र सरकारके तीन गो स्तर है केन्द्र सरकार राज्य सरकार एवम स्थानीय सरकार यहाँ अभीके जे राजनीतिक उथल पुथल पूरा विश्वमे है ओहिमे भारतके दबदबा स्थापित हो रहल अछि एहिमे कोइ दू मत नहि है आओर यहाँ अब लोकतांत्रिक रूपसँ चुनाव होइ छै कोइ यहाँके जे मुख्य चुनाव आयुक्त होइ छथिन भारतके ओ अच्छासँ चुनाव करबै छथिन कोइ पार्टीके पक्षमे हुनकर झुकाव नहि रहै छै बहुत ही बहुत ही बड़ी बात है लोकतन्त्रके सफलताके लेल हम सभ जनै छी आ लोकतन्त्र विश्वमे जितना भी शासन पद्धतिके तरीका है ओहिमे सभसँ अच्छा लोकतन्त्र ही है काहेकि लोकतन्त्रमे अहाँ गरीब छी चाहे अमीर छी अहाँ छोट जातिसँ बिलोंग करै छियै चाहे बड़का ऊँच जातिसँ छी कोइ मैटर नहि अहाँ कोनो धर्मके मानै बला छे अहाँके बराबर हक आओर अधिकार अहाँकेॅं ओहि देशके सम्पदा पर है अहाँकेॅं ओहे अधिकार है ओहे कर्तव्य मिलत कर्तव्य अधिकार मिलत कर्तव्य मिलत जे कोइ ऊँच जातिके लोक हौते चाहे पैसा बला हौते तऽ यहाँके जे राजनीति छै बहुत अच्छा छै आओर अभी जे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी छथिन ओ पूरे विश्वमे छा गेल छथिन अभी जी ट्वेण्टी सम्मेलन भेल रहलै ओहिमे हुनकर वर्चस्व भेल रहलै ओहिमे कोनो दू मत न है आ यहाँ हमरा अभी जे सभसँ पसन्दीदा जे नेता छथि ओ नरेन्द्र मोदीजी छथि आओर हुनकर सभसँ बड़का खासियत एगो अपने बहुत ही इमानदार छथिन आओर हुनकर पास विजन है कि हम कै तरिकासँ अपना देशके आगे ले जाऊ आओर एकर लोहा जे हइ पूरा विश्व वैश्विक नेता सभ मानि रहल छथिन आ अभि कहबै तऽ भारतके एक अलग मुकाम पर ले जाइके हुनकर कोशिश है आओर हम सभ मनबै छी कि भगवान हुनका इतना शक्ति देबैकि भारत एक नया मुकाम पर पहुँचै काहेकि हम सभ भारतके वासी छी भारतके पुराना गौरव वापस आ जाइ आओर यहाँ थोड़ा बहुत जे कुछ कमी छै ओकर ओकरा दूर करैके प्रयास कयल जा रहल अछि